नमस्ते में तुसेंगी अज्ज जम्मू बिच्च बड़ियां सारियां जगाह् न जिंदे बारे बिच्च लोकें गी पता ऐ टूरिस्ट गी ते पता गै नी ऐ जेह्के दजम्मू दे लोग न उनेंगी बी खास उंदे बारे च पता नी ऐ बारे बिच्च नी पता ऐ जियां गल्ल करगे शोआ पाटा जगाह् दी शोआपाटा जगाह् जेह्ड़ी ओह् अखनूर बिच्च पौंदी ऐ ते उत्थें जेह्ड़ी जगाह् उत्थें इक गुफा ऐ माता दी बड़ी लम्मी ते बड़ी गै शैल आक्खेआ जंदा ऐ ओह् गुफा जेह्ड़ी बैष्णो माता मिलदी ऐ जाइयै अन्दरो अन्दर उत्थें माता दियां भिंडियां न चार पिंडियां न उत्थें नवरात्रें च उत्थें बड़ी सारी खाने पीने आह्लियां चीजां लग्गी दियां होंदियां जियां आलू पकौड़े होर बी बड़ा सारा पानी उत्थें मिट्टा पैनी लग्गे दा होंदा उत्थें लोकैं बास्तै मुफ्त लग्गे दा होंदा जिनैं ब्रत बगैरा रक्के दे होंदे जिनें नेईं रक्खे दे होंदे ओह् बी खाही सकद् न और इक जेह्ड़ा ऐ इक शोआपाटा जगाह् ऐ इक जगाह् ऐ मतलव माता दा ना नी ऐ ओह् इक जगाह् ऐ ते उस ग्रांऽ दा नांऽ ऐ शओआपाटा ओह्दे बिच्च पौंदी ऐ जेह्ड़ी माता दी गुफा ऐ ते अऊं ताह्नी ऐं कि ओह्दै बारे च सारें गी बाह्र दे लोकें गी बी पता लग्गै ते जम्मू आह्लें गी बी पता लग्गना चाही दा ताकि जेह्ड़े बाह्र ते लोग न ओह् बी उत्थें टूरिस्ट दर्शन करन आह्नियै उस माता दे होर बी बड़ियां सारियां जगाह् न जियां जम्मू बिच बड़ा मश्हूर ऐ बाह्वे आह्ली माता दा मन्दर ओह्दे बारे च बी जेह्ड़े बाह्रा दे लोग न उनेंगी नेईं पता होंदा ऐ अस मैकसिमम दिक्खने होने आं ओह् ते जां कटरा औंदे माता माता बैष्णो देवी दी जगाह् पर जां ते उत्थमां दा सिद्दे शिव खोड़ी जंदे पौनीं बिच्च पौंदी जेह्ड़ी उत्थं गै जंदे ते जेह्ड़े बाह्वै ओह् नी जंदे हैन उत्थें बड़े घट्टलोग जेह्ड़े जंदे न दर्शन करनें लेई बाह्वे आह्ली माता ऐ जेह्ड़ी ओह् इक किले दे अन्दर पौंदी ऐ जम्मू बिच्च ते बड़ा गै शैल मन्दर ऐ माता दा राजा हे कोई उनें बनाए दा उसी किले दे अन्दर ते बड़े सारे लोग जेह्ड़े मन्नतां मंगदे न उंदियां माता रानी पूरियां करदी उत्थें शिल्लियां बगैरा चड़दियां न ते पैसे चड़दे उत्थें ग्यारहां रपे इक्का रपे इयां उत्थें किश पैसे चड़दे न सुक्खनां करदे लोग उत्थें बड़े सारे कोई मनोकामनां मंगी दी होऐ दे जिसलै पूरी होई जंदी ते उत्थै चाढ़दे जाईयै ओह् इयां ते जम्मू दे लोकें गी सब्भनें गी पता ऐ उस मन्दरै दै बारे च लेकिन जेह्ड़े टूरिस्ट बाह्रे दे औंदे जम्मू कोला दा बाह्रा दे लोग औंदे उनेंगी खास नी पता ऐ उस जगाह् दे बारे च होर रियासी बिच्च जियां ढेरा भवर ऐ इत्थें इक ढेरै बिच्च जगाह् पौंदी ऐ गुरदवारा ऐ उत्थें बड़ा बड्डा उत्थें हर बसाखी उप्पर साल उत्थें बड़ा बड्डा मेला लगदा ऐ ते उत्थें केह् होंदा ऐ उस गुरदवारे दे अन्दर हहर साल बिच्च दस बारहां जेह्ड़े ब्याह् न कराए जंदे न कुड़ियें मुड़ें दे मुप्त कराए जंदे जेह्ड़े क्या दैान होंदा ओह् बी मुफ्त करदे ओह् ओह् अपनी गै चढ़तन चढ़दी लोग पैसे जेह्ड़े चाढ़दे ओह् उत्थां दा गै लेइयै जेह्का ब्याह् करांदे ते फ्री लंगर लग्गे दा होंदा ओह् जेह्ड़ा डेरा जेह्ड़ा गुरदनारा ऐ ओह् इक दरिया दे कंढै ऐ ते उत्थें हवा इन्नी शैल चलदी ऐ बड़ी गै शैल लगदा उत्थें जाइयै जरूरी नी कि बसाखी पर गै जाओ तुस इयां बा जाई सकदे तुस उत्थें पाठ चला दा होंदा लंगर लग्गे दे होंदे मुप्त काहो दर्शन करो अपनी हाजरी देओ ते उस जगाह् दे बारे च बी बाह्र दे टूरिस्ट गी नेईं पता ऐ इन्ना खास ओह् उत्थें नेईं जंदे हैन ते जाह्गे उत्थें ते बाह्रा दे लोग जेह्ड़े ओह् बी औगे उत्थें जादा कोला दा जादा ओह् चीजां दिक्खन उत्थें केह् केह् ऐ केह् नेईं हून सूला पार्क ऐ जेह्ड़ा उत्थें बी खास इन्नी कोई इन्ने टूरिस्ट जेह्के नेीं औंदे हैन उत्थें अस दिक्खने आं में जिन्ने बारी बी गेई आं उत्थें एह् होंदा ऐ कि कोई डंगर चरा दा होंदा ते कोई किश जां ते उत्थें इन्ना गंद पेदा होंदां जेह्ड़े उत्थें घूमनें फ्रनें आह्ले बगाचे न शड़ा गंद पेदा होंदा उत्थें होर जियां गल्ल करचै साढ़ै उद्धऱ हून रियासी बिच्च गै प्हाड़ै बिच्च इत्थें बारत दा सारें कोला दा बड्डा ब्रिज जेह्ड़ा बनेआ घोह्ड़ी बिच्च उत्थें ते चलो सारें गी पता ऐ लोकें गी जात्तरुएं गी बी पतीा ऐ लेकिन जात्तरू उत्थें नेईं जंदे हैन इन्ना खास दिक्खनें गी नी जंदे जेह्ड़े जम्मू दे गै लोग होंदे उऐ उसी चीजे गी दिक्खनें गी जंदे न जेह्ड़े बाह्रा दे लोग न ओह् खास उत्थें नी जंदे न अ'ऊं बी इक दो बारी गै ऐं गेदा वा जगाह् ओह् इन्नी सैल ऐ कि में केह् दस्सां तुसेंगी बड़े गै इन्नी सैल उत्थें हवा चलदी ऐ इन्नी उच्ची जगाह् पर ऐ इन्नी ठंडी हवा होर बी बड़े सारे इक दो दकानां मतलव जेह्ड़ियां खुल्ली दियां न जित्थूं तुस किश खाने पीने आह्लियां चीजां लेई सकदे ओ ओह् जेह्ड़ा पुल बने दा रेलवे दा ओह्दै अग्गैं पिच्छें बड़े सारे लोकें दे घर न ग्रांऽ ऐ उत्थें कोह्ड़ी इक जगाह् दा नांऽ ऐ उत्थें चलो औनें आह्ले टैम बड़ा किश बनी जाना ऐ उत्थें बड़े सारे लोग जेह्ड़ी उस चीजें गी दिक्खने लेई औनें न अजें ते चलो जम्मू दे गै जेह्ड़े लोग उत्थें जा दे न उस चीजां गी दिक्खा दे न ते जियां गल्ल करगे जम्मू बिच्च इक बाबै तलाऽ जगाह् दा नां ऐ तां मिसरी आह्ला सैड़ पौंदा ऐ ते उत्थें जेह्ड़ी बाबा जित्तो दी जगाह् ऐ मन्दर ऐ उत्थें बाबा जित्तो दा बड़ा बड्डा मन्दर ऐ ते उत्थें हर साल जेह्ड़ा ऐ मेली लगदा ऐ अट्ठ नौं दिन जेह्ड़ा उत्थें अट्ठ नौं दिन जेह्का उत्थें मेला लगदा ऐ बड़े सारे लोग जेह्ड़े उत्थें आए दे होंदे न लोकिन लोग उत्थूं जम्मू दे गै लोग आ दे होंदे न बाह्रा दे जेह्ड़े टूरिस्ट ओह् उत्तें नी आए दे होंदे न क्योंकि उनेंगी उस जगाह् दे बारे च कुश पता गै नी ऐ ते उत्थें जेह्ड़ा दिनैं बी मेला लग्गे दा होंदा रातीं बी लग्गे दा होंदा उत्थें बड़े सारे झूल्ले बड्डे बड्डे झूले होंदे न खाने पीने आह्लियां चीजां हर चीज लग्गी दी होंदी उत्थें जेह्ड़ा मन्दर ऐ बाबा जित्तो हुदा उत्थें जदूं उत्थें मेलां लगदियां न ते उत्थें लोग जेह्ड़े न जात्तरां बगैरा लैंदे चौक्कियां लैंदे जिंदे बिच्च बाबा जू होंदी पकड़ ऐ सारे उत्थें आनियै चौकियां लैंदे चाहे ओह् पक्खरू होर ते चाहे इंसान होन ओह् सारे आनियै जेह्के उत्थें चौकियां लैंदे ते अपनी हाजरी लांदे उस मन्दरै च आनियै होर बी बड़ियां सारियां जगांह् न जियां स्याड़ बाबा होई गेआ रियासी बिच्च पौंदा ऐ ओह्दे बारे च ते खैर लोकें गी पता ऐ उत्थें कोई इन्नी कास सुविधा बगैरा नी ऐ उत्थें इक मन्दर हा ते जदूं पिच्छें जेह् फ्लड आया हा ते ओह् बी मन्दर जेह्ड़ा त्रुट्टी त्रट्टी गेदा